हाँ वैसे तो मुझे कहीं पर भी जाना होता है मैं कैब बुक कर के ही जाती हूँ जैसे मुझे शहर के अंदर कहीं जाना होता है तो भी मैं कैब बुक करती हूँ लेकिन इस बार मैंने जयपुर जाने के लिए कैब बुक की तब मैंने तय कर लिया था की वे यहाँ के पाँच हज़ार लेंगे तब मैंने भैया को बोला था की भैया आप ज़्यादा किराया लगा रहे हो क्योंकि जयपुर का इतना किराया नहीं है जयपुर का किराया साढ़े तीन हज़ार ही है और जिसमें हम दो लोग ही थे तो साढ़े तीन हज़ार था फिर भी मेरे को एमरजेंसी जाना था भैया ने कहा पाँच हजार लगेंगे तो मैंने कहा ठीक है पाँच हज़ार लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची वो भैया कह रहे हैं मुझे दो हज़ार एक्स्ट्रा चाहिए सात हज़ार लूँगा तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने भैया को पहले ही बोला था भईया आप पहले से ही ज़्यादा किराया बता रहे हो और आप तो मेरे से आने जाने का दोनों का किराया ले रहे हो दो हज़ार और लेंगे क्योंकि सात हज़ार मांग रहे हो आप तो इसलिए मेरे को बहुत ही अच्छा नहीं लगा है और मैं इसकी शिकायत करूंगी और इसे सीधा का सीधा एमरजेंसी भुगतान होना चाहिए और मैंने पहले पेमेंट किया है वो भी पेटीएम के थ्रू